पाँच हज़ार सात सौ उनहत्तर दस हज़ार चार सौ पचपन सोलह हज़ार सात सौ नौ एक लाख पच्चीस हज़ार पाँच सौ उनसठ आठ लाख पैंतीस हज़ार छः सौ सड़सठ